हांजी ते तां साढ़े घरै दी खासियत ऐ चिकन मुर्गा नोहाड़ी रेसिपी एह् ऐ कि पैह्लें अस मुर्गे गी धोन्ने अच्छे तरीके कन्नै उस्सी साफ करने जेह्की बी नोहाड़ी गंदगी गुंदगी ऐ उस्सी हटाने भी उस्सी पानियै नै साफ करने ते भी अस बाकी प्याज बगैरा टमाटर होग जेगर टमाटर थोम बगैरा उ'नें गी अस करने त्यार करने कट्टने उ'नें गी पीसने